जोंनि ओनसोलाव स्टेमनि देरहानाय एबा मावफुंनायनि सल'फ्रा गोबां रोखोमनि जोंनि बे ओनसोला मोनसे गोग्लैसोनाय ओनसोल बा उन जानाय ओनसोल दा बे ओनसोलाव दानि गोदान मुगाजों जों मोगा मोगि जानो हानाय स्टेमनि ओ गोबां सुबिदा बा खाबुफोरखौ थानायखौ जोङो नुनो मोनाखै जायनि जाहोनाव जोंनि साइन्स आरो टेक्नलजिनि जे जौगानाय बे जौगानाया दासिमबो बे ओनसोलाव ओ महर मोनाखै जों जुदि दानि गोदान मुगाजों जों जौगाखांनांगौब्ला बा जोङो दानि गोदान मुगाजों जोङो कमपेटिसन खालाम नांगौब्ला जोंनि बे ओनसोलावबो ओ साइन्स स्टेमपनि बा दानि गोदान मुगानि टेक्नलजिफोरा बा जौगानाय टेक्नलजिफ्रा बे ओनसोलाव फैनांगोन आरो बे जोंनि ओनसोलनि गोरों गोरा लाइमोन सुबुंफ्राबो बा जोंनि जाखांफुनाय लाइमोन सेंग्राफ्राबो बे दानि जे साइन्स आरो टेक्नलजि बा दानि जि गोदान मुगानि ओ साइन्स बिगियान मेथामेटिक्स दा बेफोर आयदायाव जोङो ओ गोबां गोरों गोरा जोङो सुबुं बे ओनसोलाव जोङो सोरजिनो हानांगोन अब्लासो जों बे ओनसोलनि जौगानायखौ जोङो मिजिं थिनो हायो मानो होनोब्ला दानि जुगा साइन्सनि मुगा आरो बे साइन्सनि मुगायाव बा साइन्सनि जुगाव जों जुदि ओ साइन्स आरो टेक्नलजिखौ जौगाहोनो हायाब्ला बा जों साइन्स आयदायाव बा टेक्नलजि आयदायाव बा मेथामेटिक्स आयदायाव जों जुदि जौगानो हायाब्ला जोङो गुबुन गुबुन आयदायाव गुबुन ओनसोलनि रुजुनायाव जोङो गोग्लैना थानायनि बा गोग्लैसोना थानायनि जोंहा मिजिं थायो दा बेखायनो जोङो ओनसोलनि अल राउन्ड डेभेलपमेन्टखौ जों लाबो नांगौब्ला बा जोङो भरतनि बा आसामनि गुबुन ओनसोलनि जौगानाय ओनसोलफोरजों जों जोंनि बे ओनसोल बा जोंनि बे गोग्लैसोनाय एरिया बा ओनसोलखौबो जों जुदि जौगा होनांगौब्ला अब्ला जोङो बे ओनसोलाव स्टेमनि ओ देरहानाय एबा स्टेमनि जौगानायखौ जोङो लाबोथारनांगोन अब्लासो जोङो ओनसोलनि जौगानायखौ जोङो नुनो मोनो दा बेनि थाखाय जोंनि स्टेट गभर्नमेन्ट आरो जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्ट लोगोसे जोंनि भारत सरखाराबो बे ओनसोलाव गोदान गोदान बेबायदि साइन्स कलेज साइन्स टेक्नलजिनि कलेज आरो गुबुन गुबुन आइ आइ टि आइ टि आइ नि कलेज दा बेफोर ओ इन्सटिटिउसनफोरखौ दा बेफोर कलेजफोरजों गायसननायजों बे ओनसोलनि लाइमोनफोरनो सोलोंथाय होनायनि राहाखौ खालाम नांगोन अब्लासो जोङो बे ओनसोलनि जौगानायखौ जोङो मिजिं थिनो हायो दा बे ओनसोलनि साइन्स आरो टेक्नलजिया जौगानोब्ला बे ओनसोलाव बेफोरबायदि गोबां इन्सटिटिउसना थानांगोन आरो बे इन्सटिटिउसननि गेजेरजों जों जाखांफुनाय फरायसाफोर स्टुडेन्टसफोर लाइमोनफोर बिसोरनो गोदान मुगानि दानि जि साइन्स आरो टेक्नलजिनि जि सोलोंथाय बा एडुकेसन बे एडुकेसनखौ होनायजों जोङो बे ओनसोलनि जौगानायखौ जोङो मिजिंथिनो हाहरो